टैक्नोलॉजी हे जे हिन युग में पढ़ण जो तरीक़ो त तमामु मटिजी विया आहिनि हींअर इलेक्ट्रोनिक्स बुक्स ऐं किंडल अॼुकल्ह नवा नवा अचनि पिया त मुंहिंजे नज़रिए सां इहे तमामु हूअं त सुठा ई आहिनि लेकिन जीअं थींदो आहे की हर शहर जा नफ़ा ऐं नुक़सान त असांखे ॿई मिलंदा ई आहिनि त हिक दृष्टि सां इहे किताबूं हूअं त सुठियूं आहिनि पाण खे जीअं पाण दुनियां जूं सभु किताबूं जेके पाण खे पढ़ण मे रुचि आहे या पढ़ण चाहियूं था या नया नया लेखक लिखनि था जीअं असां ख़रीदे त नथा सघूं त उन नज़रिए सां मुंहिंजे हिसाब सां ई बुक ॾाढी सुठी आहे जॾहिं चाहियूं जिते चाहियूं वेही करे जा किताब चाहियूं उहा असां खोले करे पढ़ी था सघूं उन जे बारे में भु कुझु पतो करे था सघूं उन जी सुठा अछायूं उन जी बुराइयूं बि पाण खे सभु पतो पइजी थियूं वञनि ऐं ॿियो तरीक़े से ॾिसां यदी मां तव्हांखे सही चवणु चाहियां त ॿिए तरीक़े सां अॼुकल्ह जे ज़माने में इहे घटि सुठियूं आहिनि छो त ॿारन खे इन जी हिक लत ती पइजी वञे इन सॼो ॾींहुं यदि पाण रुगो फोनुनि जे अॻियां वेहूं त पाण खे छा आहे कि उन जी नुक़सान बि थींदा आहिनि अखियुनि में सूर थींदो आहे ॿारनि खे मोटा मोटा चश्मा चढ़ी वेंदा आहिनि पंहिंजी गर्दननि में सूर थी वेंदो आहे माण्हुनि खे पीठ में सूर थी वेंदो आहे पुठ में सूर थी वेंदो आहे माण्हुनि खे त इहो ॾिठो वञे त जीअं हर सिके जा पहलू त ॿ थींदा ई आहिनि त सुठो बि आहे ऐं बूरो बि आहे ऐं ॿियो छा आहे की हिकु पाण किताबूं पढ़ूं था त ॿारनि खे उन खे पढ़ण जी हिकु आदत थी लॻे पढ़ण में पाण खां जेकॾहिं ॿारनि खां का भुल थिए थी त पढ़ण जी पंहिंजी हिकु सहुली आदत थी पवे ऐं जे पाण यदी फोन हलायो ऑडियो ॿुधूं त उन सां हिकु पढ़ण जी क्षमता हिकु पंहिंजे पढ़ण जी जेके कमियूं थींदियूं आहिनि से पाण खे सहुली पतो न पइजी सघंदियूं आहिनि पाण ॿुधंदा आहियूं हा पाण खे ॾाढो उन मां सिखी वरितो पंहिंजो कम बि थी वियो पंहिंजी ज़रूरत बि पूरी थी वियूं लेकिन तॾहिं बि मां चवां थी हिकु पढ़ण जो हुनर हिकु पढ़ण जी लइ जेका पाण खे अचिणे खपे न सां पाण खे रुगो ई बुक्स सां या किंडल सां ॿुधी करे नथी मिली सघे